मेरे द्वारा ली गई पहली वस्तु मेरा हेडफ़ोन था ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मुझे किफ़ायती मूल्य में मिला और यह मुझे दुकान पर पहली बार में ही पसंद आ गया था दुकानवाले भैया ने मुझे बहुत सारे हेडफ़ोन दिखाए लेकिन मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नही आए मुझे यही पसंद आया इसका रंग नीला था और यह कम कीमत में मुझे बहुत अच्छा मिल गया यह बहुत ही अच्छा था घरवाले भी इसकी तारीफ़ कर रहे थे ओर मुझ से पूछ रहे थे मैंने कहाँ से लिया और इस में आवाज़ भी अच्छी आती है और यह दिखने में भी अच्छा है ये जल चार्ज में भी ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है इसे एक बार चार्ज कर लो तो ये तीन दिन चलता है और यह चार्ज भी जल्दी हो जाता है और यह बहुत ही अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पैसे का उपयोग हुआ है मेरा पैसे बरबाद नहीं गए